जहाँ हम रहते हैं हमारे घरों के आसपास ऐसे दो पर्यटक स्थल है जहाँ पर ज़्यादातर पर्यटक आकर के घूमना फिरना पसंद करते हैं जैसे हमारे घर से थोड़ी ज़्यादा दूर लगभग बीस से पच्चीस किलो मीटर के आसपास माडा की गुफाएं हैं इको पार्क है जहाँ पर प्रतिदिन सौ से डेढ़ सौ व्यक्ति एवं पर्यटक दूर दराज से भी आते हैं क्योंकि ये गुफाएं बहुत ही पुरानी गुफाएं हैं इनमें इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है एवं ऐसे गुफाएं हैं जो कि शायद आज की हमें इस समय में देखने को नहीं मिलते हैं यह प्राचीन काल से गुफाएं यहाँ पर मौजूद है और सरकार का इस और आज से लगभग तीन सालों पहले ध्यान में है जिसके वजह से अभी से काफ़ी अच्छा बना दिया गया है और धीरे धीरे यहाँ पर पर्यटकों की ढेर सारी भीड़ जमा होने लगी है और भी हमारे यहाँ एक पास में बहुत ही अच्छा सुंदर सा डैम है जिसे हम लोग मोटवानी डैम कहते हैं इस डैम के पास लोगों को वोटिंग करने के लिए अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध होती है जिसके वजह से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पर्यटक लगातार ही आते रहते हैं वोटिंग करने के लिए चाहे ठंडी का मौसम होगा का मौसम हो या फिर सर्दियों का हमेशा ही यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगी होती है इन सभी जगहों पर घूमने के लिए अगर से बात करें पर्यटकों को तो लगभग पाँच सौ से हजार रुपए तक खर्च करना होता है इसके अलावा वह जितना चाहिए जैसे सुविधाएँ प्राप्त करें उसके हिसाब से ही उनके पैसों का खर्च होता है परंतु आमतौर पे अगर कोई भी एक साथ है तो उसे कितना भी कम खर्च करना हो लेकिन लगभग पाँच सौ से हजार रुपए तो आराम से ही खर्च हो जाएंगे क्योंकि वोटिंग करने के पार के अंदर जाने की एवं वहाँ पर जाकर कर के एडवेंचरस चीज़ों करते हैं कि सभी चीज जो हमारे यहाँ काफ़ी चार्ज लिया जाता है